हाँ मुझे खाना खाने के पहले मतलब मुझे कई चीज़ों से रोक टोक थी क्योंकि मुझे उन चीज़ों से एलर्जी होती है जैसे कि अगर कटहल की सब्ज़ी हो गई कटहल और सूरन की सब्ज़ी इन से मुझे एलर्जी हो जाती है तो मैं कभी कभी इन के बग़ैर ही खाना खाती हूँ वैसे सेहत के लिए तो ये अच्छी हैं लेकिन मुझे इन से एलर्जी हो जाती है पता नहीं क्यों जब भी मैं सूरन खाती हूँ तो सूरन से मुझे गले में जलन होने लगती है पेट में जलन होती है तो मे इनका खाया इनका सेवन नहीं करती हूँ ये मेरे लिए हानिकारक होती है और पीने में भी मुझे चाय जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है चाय मैं बिल्कुल नहीं पीती चाय पीने से भी मेरे पेट में जलन होने लगती है तो मे चाय को नहीं पीती हूँ क्योंकि वो भी मेरे लिए नुक़सानदायक है इस लिए मैं उसे भी उपयोग में नहीं लाती हूँ तो इस टाइप से और भी खाना पीना है जिन के बग़ैर ही मैं खाना शुरू कर देती हूँ और बाक़ी चीज़ें मैं नहीं लेती हूँ जिन जिन से मुझे एलर्जी होती है तो भले ही वो सेहत के लिए अच्छी रहती है लेकिन मेरे को एलर्जी होती है तो मैं नहीं लेती हूँ